جی ہاں میں تركیب پر بہت اچھے سے عمل كرتی ہوں كیوں كہ ایسا كرنا میری والدہ نے مجھے سكھایا ہے اگر میں ایسا نہیں كرتی ہوں تو میرے سے تو میری والدہ میرے سے خفا ہو جاتی ہیں اور مجھے ڈانٹتی ہے لیكن كبھی كبھی ذائقے بدلنے كے ذائقہ بدلنے کے میں كچھ تبدیلی اپنی مرضی سے كر دیتی ہوں اور اس میں كچھ ایسے مسالوں كا استعمال كرتی ہوں جس سے كھانے كا مزہ دو بالا ہو جاتا ہے اور جو بھی میرے گھر پر مہمان وغیرہ آتے ہیں تو اس كھانے كی بڑی تعریف كرتے ہیں اور اور مزے لے لے كر كھاتے ہیں كھانا کھاتے ہیں یہ تبدیلی اور مزہ لے لے كر كھاتے ہیں یہ تبدیلی ایسی ہوتی ہیں جنہیں میں كسی دوسرے كو نہیں بتا سكتی ہوں كیوں كہ یہ میرا ایک راز ہے